जी हरि ओम जय झूलेलाल जी हा माना नयो कलेक्शन आहियो आहे असां लुधियाना मों आणायो आहे अञा जी न असां वटि तव्हांखे हर तरह जो मटीरियल मिली वेंदव छोकरियुनि जे पाइण जे लाइ ॿारनि जे लाइ वॾनि जे हिसाब जा तव्हांखे हर तरह जा लटा सिआरे जा मिली वेंदा तव्हां अगरि एप श्रग खपंदव लॉंग कोट जी जी जी जी सभ तरह जा अवेलेबल आहिनि मां इहो चाहींदुम की तव्हां अगरि हिकु बार असां वटि दुकान ते अची करे ॾिसी सघो त इलाही सुठो रहंदो छोकी तव्हां वधीक स्टॉक ॾिसी पाईंदव हुन हिसाब सां जी ठीकु आहे न क्वालिटी जे मामले में तव्हांखे कॾहिं बि असां वठु शिकायत न मिलंदव तव्हांखे अगरि कोई शिकायत थींदी बि आहे अगरि को शइ नथी सम्झ में अचे या छा तव्हां हुनखे टैग न हटायो औरि तव्हां ईअं ई अगरि एक्सचेंज करणु चाहींदव त तव्हांजो एक्सचेंज बि थी वेंदव बाक़ी असांजो प्राइज़ रेट थ्री नाइंटी नाइन खां स्टार्ट आहे हिन समय विंटर सेल बि हले पई थी तव्हांखे सुठा सुठा ऑप्शन मिली वेंदव चाहे तव्हां ॿा इहा सेल सिर्फ़ु टिनि ॾींहनि जी असां निकारंदा आहियूं छोकी असां वठु वधीक समय होतिरो हूंदो न आहे असांजो होलसेल ऐं रीटेल ॿई कम हलंदा आहिनि गॾ गॾ त बसि इहा कस्टमर जे लाइ हुननि जी सुविधा जे लाइ असां टे ॾींहनि जी सेल निकारंदा आहियूं ताकी हुननि खे वधीक में वधीक बेनीफिट मिली सघे उहो सुठो फ़ाइदो खणी सघनि इने करे छोकी असां कंपनी जी ॿुधायो न न असां फेसबुक या इंस्टाग्राम ते कोई पेज न ठाहियो आहे छोकी असां डायरेक्ट कस्टमर सां कनेक्ट करण में विश्वास रखंदा आहियूं असां चाहींदा आहियूं की डायरेक्ट असांजी हा असांजी ॻाल्हि थिए कस्टमर सां त हुननि जो जेको बि वीचारु आहे जेकी बि राय आहे असांखे पतो पए फेसबुक औरि इंस्टाग्राम ते असांखे उहो शइ न सम्झ में ईंदी आहे त तव्हां जेको बि चवंदव असां हुन जी फोटो बि मोकिले रखंदासीं जी जी जी जी तव्हांखे सभिनि जे लाइ बढ़िया कलेक्शन मिली वेंदव सुठी सुठी शयूं आयल आहिनि हिन समय ॿारनि जी जी ॿारनि जे लाइ फ्रॉक्स धीउनि जे लाइ फ्रॉक्स औरि ॿारनि जे लाइ बि सूट्स वग़ैरह सभु मिली वेंदव बाबा सूट या वॾनि जे लाइ बि तव्हांखे कोट श्रग उन टाइप जा तव्हांखे सुठा सुठा कार्डिगन अम्मा जे लाइ कार्डिगन सभु मिली वेंदव तव्हांखे बढ़िया सां त हिक बार मां त इहो ई चाहींदमि की तव्हां दुकान ते अचो हिक बार त तव्हांजो जी

जी जी जी ठीकु आहे तव्हां जॾहिं बि अचो तव्हां बसि हिकु कॉल करे रखिजो छोकी असांजो थोरो सो उहो रहंदो आहे की अगरि कोई माण्हू ॿ चार आहिनि पहिरीं खां त असां थोरो चवंदा आहियूं की थोरो तर्सी करे अचो जंहिंसां तव्हांखे असां पूरो पूरो पूरो पूरो ध्यान ॾई सघूं तव्हांखे बढ़िया सां अटैंड करे सघूं जी जी जी असांजे लाइ हर कस्टमर वेल्यूएबल आहे त इन करे असां चाहींदा आहियूं की हर कस्टमर खे असां पूरो ध्यान सां अटैंड करे सघूं त तव्हां हिक बार कॉल ज़रूरु करे रखिजो मां तव्हांखे लोकेशन मोकिलियांव थी तव्हां कॉल कजो त असां उन हिसाब सां तव्हंखे अटैंड कंदासीं जी जी टाइमिंग सुबुह नव वॻे खां खुली वेंदी आहे औरि राति जो ॾह साढी ॾह ताईं ईश्वर जी दया सां जेसि ताईं ग्राहक हूंदा आहिनि तेसि ताईं असां पंहिंजी दुकान के बंदि न कंदा आहियूं वधाईंदा न आहियूं औरि जेसि ताईं ग्राहक रहंदा आहिनि तेसि ताईं असांजी दुकानु खुलियल रहंदी आहे जी ॿियो कुझु तव्हांखे अगरि जानकारी खपे त तव्हां आराम सां जी जी बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु जी जय झूलेलाल